मेरी पसंदीदा बुक है भगवद गीता भगवद गीता में काफ़ी धर्म काे प्रोत्साहित किया गया है धर्म की ओर बढ़ने के लिए हम युवाओं को काफ़ी काफ़ी कुछ सिखाया गया है जिससे कि हम अच्छा और बुराई को समझ सकें क्या गलत है क्या सही है क्या धर्म है क्या पाप है इस चीज को जान सकें भगवद गीता से हमें सीखते हैं कि हमें हमेशा धर्म की ओर ही जाना चहिए धर्म की ओर से ही लड़ना चहिए धर्म की ओर ही अपना पक्ष रखना चाहिए अधर्म का हमेशा साथ नहीं देना चहिए चाहे अधर्म की ओर अपने ही क्यों ना खड़े हों इस तरह के से पांडवों ने कौरवों से युद्ध किया कौरवों से युद्ध करने का कारण था कि वह अधर्म की स्थापना करना चाह रहे थे उनका मेन उद्देश्य था अधर्म को बढ़ाना जिस तरीके से उन्होंने द्रोपदी को चीर हरण करने की कोशिश की चीर हरण किया वह भी गलत था नारी के सम्मान पर आँच उठाई थी इस कारण से उन्हें अपनों कौरवों कौरवों से युद्ध करना पड़ा यहाँ से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने धर्म की ओर ही रहना चाहिए श्री कृष्ण के कहने पर भी उन्होंने युद्ध को चुना जिस कारण से महाभारत हुई महाभारत से हम दोनों ओर से को नुकसान हुआ काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई काफ़ी निर्दोष मारे गए जिस कारण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा धर्म की ओर ही ध्यान देना चाहिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी किसी काम को टालना नहीं चाहिए निश्चित समय पर अपना काम पूरा करने पड़ने पर ही कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है वही अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो आप जीवन में सफलता नहीं पाएँगे सफलता नहीं पाएँगे इसके अठारह अध्याय वा सात सौ श्लोक में जीवन का सार सिमटा है गीता में धर्म कर्म से जुड़े उपदेश हैं जो कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को दिए श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रसंगिक हैं जितना महाभारत के समय कुरुक्षेत्र युद्ध में मैदान में अर्जुन के लिए था गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप है जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है आवश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है गीता के अनुसार सबसे पवित्र क्या है भगवद गीता के अनुसार भक्ति और प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र माना जाता है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि सबसे उच्च धर्म है भक्ति में समर्पण करना और प्रेम के साथ ईश्वर के प्रति आशीर्वाद भावना रखना चाहिए